आं जि दायो आवगायनिफ्रायनो जि जि दायोमोन आङो दा मेगनफ्राबो जाला दानायानो जाला ओमफ्राय आगर गिदिर बिदिनो आर'नाइबो मेल्ला दायोमोन आङो सिख्लायाव दाथ' इसे बैसोआबो माबाबाय नालाय मेगनफ्रा जाला बिदियावनो दाला सादा सादा दायो आं दा दखना बिदन दानो दाख'नोनो हाया ओमफ्राय माबाखौबो गामसा बिहु फालि गामसाया बैसागुनि सिगांनि गामिनि मानसिफ्रानो जा लांखायो आवग्रिजोबो बैसागुनि सिगां बे माबा गामसा गोथां गान्नांगौ नालाय बैसागुआव थोस्लाबलाया दा दानाया दाबाय थायो आं दाबो आगरखौ खम जाबाय दानाया